सासे मोसागिरि मानसिया गोबां गेदेर गेदेर बा मिटिं बा बायदि माबा मेल बा कनफारेन्स बा फांसनफोराव मोसानानै दिन्थियो बे दिन्थिनायजोंनो बिथांमोना गोबां मुंदांखा जालांनो हायो बिदिनो गेदेर जालांनो हायो बेजोंनो मोसागिरिफोरा सासे गेदेमा मोसिगिरिनि बिमुं मोनो बेबायदिनो गासैबो मोसानायनि गेजेराव बिथांमोना सासे गेदेमा मोसागिरि जानो हायो बेखौनो बेयाव बुंनाय जादों आरो गासैबो जेनेबा फोरबो बैसागो बा मागो बायदि फांसनफोराव बिथांमोनखौ हांख्रायो आरो बिथांमोनानो बिदिनो मुंदांखा जालाङो बिबादिनो गिदिर जालांनो हायो